हॅलो हॅलो हा समृध्दी आगो तुवें पी एस सीचे एग्जामीचे पयले गो हें आयले ते नोटिफिकेशन ना गो आजून अप्लाय करुना म्हणून म्हटलें विचारूया कोणी केले जाल्यार म्हाका समजनासलें करूं कशें करूं किदें करू हांवें दिवना न्ही तेन्ना एग्जाम पॅटन किदें आसता ते बी नॅगेटीव मार्कींग आसता दिसता मायनस वन बी करता आसत हांवें बी कांय पळोवना गो सारकें तुवें पेपर पयलो तेंचो आं आं आं ओके ओके आमी मुगो हय ह्या फावटी करून पळोवया न्ही कशें किदें आसता तें घेता अशें आयकल्लें हांवें हांगसर हांव मुगो चवकशी करून पळयता कोण किदें घेता जाल्यार तुका सांगता म्हाका दिसता हय करया आनी पेपराचें मुगो हांवें मातशें इन्फोर्मेशन काडलेले तें म्हाका म्हणपा लागले की तेंचे अशें वेगळे वेगळे आसता म्हणून किदें इंग्लीश आसता खंय धा वीस मार्काचें इंग्लिशीचें क्वेशन आसता आनी थंय मुगो मॅथ्स आसता मॅथ्स म्हणजे अशें एम्पलिट्यूड म्हणजे ते बँकिंगा बी आसता पय बँकिंगाक तशें आसता आनी जनरल ना हे कॉमन आसता खंय आनी मुगो हें जनरल नॉलेज एक कॉमन आसता आनी मागी आसता न्ही एक तो सबजेक्ट वायज आसता दिसता म्हणजे एक तर स्ट्रीम तुवें खंयची घेतलेली न्ही डिग्री तेजी दिसता काय पोस्ट वायज अशें कितें तरी हय फॉम भरपाचें किदें देड हजार किदें फी म्हण सांग ओपन कॅटेगरी आनी रिजवेशन कमी आस दिसता मातशी ती पळोवया गो ना ना ओपन येता आमी तेंची वेबसायट आसा ती तुका हांव धाडटा तेजेर पोवन आमी करया आं आं हांव मुगो ते पळयता सर्टी सर्कुलर आनी तुका मॅसेज करता कशें किदें आसा तें हां हां बरें हां बरें